हाँ नमस्ते

आलू है बारा रुपये किलो है बारा रुपया तो दस के हिसाब से लगा देंगे चलिए ठीक है दे देंगे ठीक है दे देंगे टा टमाटर है दस रुपये किलो वो भी है चलो आठ रुपया लगा देंगे और क्या कितना किलो लेंगे आप चलो ठीक है दे देंगे प्याज है पंद्रह रुपये किलो है अरे बोरा लेना है तो अभी तो अरे प्याज का तो अभी खेती चल रहा है अभी तो महंगा ही रहेगा न अभी तो महंगा ही रहेगा अभी तो जो है जब निकलेगा तब सस्ता होगा न अभी तो महंगा ही रहेगा न भाँटा भांटा है पंद्रह रुपये किलो वो भी है चलो ठीक है ठीक है ठीक है

बोलिए ठीक है रखो